हमारे क्षेत्र में कुछ आदिवासी कलाएँ जैसे कि तीज कचरी और जीवित्पुत्रिका व्रत और छठ यह सब मनाया जाता है और जीवित्पुत्रिका का व्रत में लोग व्रत रहते हैं पूरे दिन का निर्जल व्रत रहते हैं उसके बाद वे पूजा करते हैं और सुबह ही कुछ खाते हैं और तीज के महोत्सव के समय लोग नाचते हैं और एक गाना गाते हैं साथ में जुट करकर एक जुट हो करकर गाना गाते हैं और तीज के समय स्त्रियाँ नए वस्त्र लेती हैं और साज सज्जा करती हैं और जो भी उनका शृंगार का समान रहता है वह सब भी खरीदती हैं और